ہندوستان کے کچھ اہم سائنسداں اس طرح ہیں سی وی رامن انہیں روشنی کے بکھراؤ پر کام کرنے پر نوبل انعام ملا تھا اے پی جی اے پی جے عبد الکلام مصروف خلائی سائنسداں بھارت کے سابق صدر انہیں انہیں میزائل مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے بومی جہانگیر بھابھا بھارت کے نیو نیو کلیئر پروگرام کے بانی تصور کیے جاتے ہیں سری سری نواسا راما ننجن ایک عظیم ریاضی ریاضی دان جنہوں نے بہت کم سہولتوں میں ریاضی کے کئی اہم فارمولے دیے وکرم سارا بھائی بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے کے بانی جنہوں نے بھارت کے خلائی مشین کی بنیاد رکھی جی این رام چندران جنہوں نے پروٹین کی ساخت پر تحقیق کی اور رام چندران پلانٹ ایجاد کیا